अँ दोसरके धर्ममे तऽ हमरा नहि नीक लगैए लेकिन गेल रहौँ कतहु दोसर गाम तऽ अँ मतलब दोसर राजमे जे छै देखलहुँ दोसर पर्व त्योहार होइत रहै तऽ ओ तऽ हमरा ओतेक बढ़िआँसँ समझमे नहि आएल लेकिन फिर भी जे छै चुपेचाप अपन देखलहुँ अँ पाबनि त्योहारके आओर हमरा तऽ समझमे नहि आएल हमरा तऽ अपने धर्मके जतेक पर्व त्योहार अइ से समझमे आबैए लेकिन चुपचाप देख लेलहुँ ज्यादा समझमे नहि आएल